हाँ हेलो हाँ यहाँ पे जो है बोधी वृक्ष है और पहाड़ सब है बहुत सारा घूमने वाला और बहुत सारा मंदिर है जो कि आप यहाँ पे अच्छा खासा घूम सकते हैं और इस जगह का आनंद ले सकते हैं हाँ होटल वगैरह भी है खाने पीने का भी व्यवस्था है अच्छा खासा आइए कोई दिक्कत नहीं है और आप यहाँ पे जो है आपको बोधी विकास से संबंधित बौद्धिक बृछ से संबंधित जो है आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा तो आप खरीद के उसको अपने पास रख सकते हैं और मंदिर जो है इसके अलावा भी बहुत सारा मंदिर है तो वो भी आप घूम सकते हैं ठीक है आइए धन्यवाद कॉले बैक कीजिए फिर